गांवांतल्या लोकांक खेळ खेळपाक खूब फायदो जाता जसो की गांवांत खूब तरेचे टॉर्नामेंट जातात तितूंत ते टॉर्नामेंट ऑर्गनायज करता आनी तेंकां पयशांचो खूब फायदो जाता तेंकां खेळाचो सुद्दां खूब अनुभव गावता आनी गांवांतले भुरगे डेयली डेयली खेळून तशेंच तेंची गॅम गॅम किंवां खेळ इंप्रूव्ह जाता आनी तेंकां स्टेटीक खेळपाक चान्स गावता मागीर स्टेटीकसान नेशनलाक खेळपाक गावता असो हो गॅमीचो खूब फायदो जाता